बे आं गस्ला सुइटारखौ आं लायदोंमोन फिसौ फिसालाफोरनो गानबाय जोमबाय दा मोजां नुयो मोजां नुनानै बयबो फसायनायखाय आरो फिसौफोरनो लायना होफैबावबाय आङो दा फिसौफ्राबो आंनो नांबावगौ आंनो नांबावगौ होननायखाय आं दादगारियाव लायदोंमोन दादगारियाव लायनो थांनाया नोगोद लोमजानानैसो फैनांदां अबाव ओंखाम अबाव दै जानानैसो फैनांदां होमब्लाबो लाबोथारदां गांथाम गांसेयाव देरस' गाहामल'थार जि मोजां मोजां ओंखारोना गस्लाफ्राबो जोंनि बेंथलावनोदेन दाम बारा बावसो भुटानावसो दादगारियावसो साबसिनबाव बेखौनो लायै लायै होफैयो आं बयनोबो दाख्लैबो लायनानै जा फानफैदों आङो मोजां मोजां बयबो गानथारदों खालि गोजांनायनिल' सुइटार ओमफ्राय मा मा होनोथाय गस्लाफोरनि नामखौबो बारा मिथियां गस्ला लंपेन्ट दाम खम खमनि लायजोबनानै रानना होफैजोबदां दाख्लि लायनानै दा बेखौनो मोजां मोनो फिसौ फिथाइ लायबावदोलायलै आबै नोङो नों लायग्रायाव नांसिगौलाय जोंनो गोजां बोथोर फैलायबाय होनलायबावोदा दुखु खस्थ'आनो जोंना जोबनो गैया बेराद खस्थ'थार जानायबो फारसे फरायनायनि बिसिबां थाखा फैसा खारो थाखा फैसाबो मोना गाननाय जोमनायबो बायनो हाया बिदियावनो खस्थ' मस्थ' फरायदों रोंदोंबो रादोंबो गैयाब्लाबो फिसौ फिथायफ्रा लेखा रोंजोब्बाय दा बिदि गाननाय जोमनायनि थाखायनो फरायनायाव फैसा थांनानैनो गाननाय जोमनायखौनो बायनो हाया इदियावनो जोंहा दाम खम खम नागिरनानै गानो गाननोलाय लुगैयो मोजां मोजां होनब्लाबो थाखा फैसायावनो जोंहा बायनो हाया होनो हाया गलाम जाना दंथारो लेखा फरायब्लाबो माथो गलामसो जायो अबाहाय माहाजोन जानो अबाव गोरों जानो अबाव मास्टार मोनगोन अबाव माबा साख्रि मोनगोन होनला बायो फुदा मोना खस्थ'यैसो थांनानै दङ खस्थ'यैसो जागासिनो दङ जों बिदियावनो दा गोदाव सोराव जाजोब्बाय फिसा फिसौ लेथेर फिथेर फिसौआ आंना बिराद लेखा गोरोंथार सासे बिए एम ए फरायनानै बारलाय लायनाय मा मा फरायो फरायगासनो साख्रिखौनो मोना दा बिदियावनो खस्थ'थार